हिकु आर्टसिट जे रूप में आउं घणेई मुश्किलुनि जो सामनो कयो आहे सभिनि खां वॾी चुनौती हुई आर्ट जो सामानु ऐं स्ट्रेशनरी जी कमी कॾहिं कॾहिं मूं वटि कम जा रंगु ब्रश ऐं केनिवास कान थींदा हुआ जंहिं सां मुहिंजो कमु पूरो करण में तमामु ॾुखियाई थींदी हुई अहिड़ो वक़्त में आउं पंहिंजे आसे पासे जी शयुनि जो इस्तेमालु कंदी हुअसि ऐं उन्हनि खे कम में आणींदी हुअसि जीअं पुराणो काग़ज़ु पेंसिल ऐं प्राक्रतिक रंग मां पंहिंजे दोस्तनि ऐं परिवारनि सां हिन जी प्रेरणा वरिती हिननि मूंखे इहो सुझाव ॾिनो जॾहिं मूंखे कुझु कमु हूंदो हो या कुझु सम्झण में दिक़त थींदी हुई तॾहिं आउं ॿियनि कलाकारनि ऐं पंहिंजे माउ पीउ तर्फ़ां ॾिनलु ज्ञान जो सहारो वठंदी हुअसि ऐं हीअं आउं पंहिंजी कठिनायूनि सां जीत हासिलु कंदी हुअसि मां अॻिते हली हीअं महिसूसु करणु लॻसि त आउं जॾहिं जॾहिं हिन तरीक़े खे अपिनाईंदी हुअसि तॾहिं तॾहिं आउं हिन सां सुठी तरह सां जीत हासिलु करे पंहिंजी कठिनायुनि खे घटि करे ऐं हुन जो सामनो करे अॻिते हमेशा वधंदी हुअसि